रंगक प्रयोग हम बहुत चीजमे करै छी जेनाकि धोती रंगै छी कोनो शुभ काज होइया ताहिमे खाना उनामे जैसे कचरी उचरी बनबै छी ओहिमे कलर मारै छै ओहिमे यूज करै छी जेनाकि होली भेल होलीमे खूब रंग तंग जे खेलै छै ओहिमे रंगक उपयोग कयल जाइ छै आओर बहुत एहन काज छै जाहिमे कि जे रंग हमरा पसन्द होइ छै लाल हरा पीला नीला बहुत रंगके उपयोग होइ छै एहिके अलावो बहुत काज होइ छै लेकिन ई सब जे कलरमे उपयोग करै छी ओसब एगो पर्ब त्यौहारमे शुभ काजमे यूज करै छी हमसब